आङो जोंनि चिरां जायगायावनो थानो साबसिन मोनो मानोना चिरां जायगायावनो आङो उन्दैनिफ्रायनो देरबोनानै दासिम दङ बेनिखायनो आङो जोंनि चिरां ओनसोलखौ बिराथ मोजां मोनो बेवहाय आङो उन्दै जोनोम मोनजेननायनिफ्रायनो देरजासिम रंजा बाजा गेले गेले उन्दैनिफ्रायनो देरबाय लावबाय बेनिखायनो आङो चिरां जायगाखौ मोजां मोनो चिरां जायगायाव माखासे मोजां मोजां जायगाफोरबो दङ जेरै बेरायग्रा बेरायग्रा आरो सुइमिंपुल आरो हाजोनि सिनारि समायना नुहुरो दैमा दैसा दावसिन दावलानि रिन्दाव रिन्दाव गाबनाय बेफोरजों मिथिंगाखौ समायफ्ले होनाय आरो माखासे सोलोंथाइ लानो थाखायबो जोंनि चिराङाव गोबां मोजां इसकुलफोर जाबाय बेनिखायनो बे इसकुलफ्रावनो फोरोंनानै मोजां गियान आरजिनो हायो मोजां कलेज गासैबो सुबिदाफ्रा जालांगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जालांबाय थागोन बेखौ आसा लानानै आङो चिरां जायगायाव चिरां जिल्लायाव थानो मोजां मोनो चिरां जायगायावनो आङो देरबाय लावबाय आरो चिरां जायगायावनो आङो सानसेबाबो थैलांगोन आङो बेखौ मिजिं थिनानै आङो चिरांखौ बुहुथ मोजां मोनो चिरां जिल्लाखौ सिराङावनो आंनि आइ आफा आदा आब' आबै फंबायमोन बिसोरो जोङो ज' ज' रंजा बाजा रुजु रुमु संसार खुंगासिनो दङ संसार बेबायदिनो जालांगिसनो दङ संसाराव थांननै थानो थाखाय गोजोन खुसि बेखौ नांगौ बेनि थाखायनो जों साफ्रामबो संसार गोजोन खुसिखौ हास्थायनानै जोङो मावनांगौ माखासे खामानिफोरखौ मावफुङो बेनि थाखायनो जोङो मोजां मोनो चिरां जायगायावनो जों थांनानै जिउ खुंनांगोन आङो आरो आं बे चिरां जायगायावनो थैनानै सानसेबाबो बे बुहुमनिफ्राय गोमालांगोन आं बेखौनो लुबैयो आरो मिजिं थियो